महिलाउनि जूं अॼु जी चुनौतियूं ॾाढी वॾियूं आहिनि ऐं उहे हर हंधु उहे पंहिंजी भूमिका निभाइनि थियूं जेके घर में परिवार में समाज में ॿारनि खे उनजे पुठियां समय ॾियनि थियूं पंहिंजी चुनौतियूं निभाइनि थियूं अॼु कल्ह महिलाऊं समाज जे हर हिकु क्षेत्र में पंहिंजो रोल निभाइनि थियूं स्पोर्ट्स में पोलेटिक्स में बैंकुनि में सर्विसुनि में हर हिकु हंधु महिलाउनि जो योगुदान आहे ऐं उहो चुनौती पूर्वक पंहिंजो रोल निभाइनि थियूं ऐं पंहिंजी फ़र्ज़ु पूरी कनि थियूं महिलाउनि खे समाज में जी भूमिका अञा ॾियणु वञिणी घुरिजे उनखे प्रोत्साहन ॾियणु घुरिजे समाज तर्फ़ां सरकार तर्फ़ां ऐं उन्हनि खे जेके बि सुरक्षित जे मामले में कुझु पाण खे जेको उन्हनि खे डपु आहे उन्हनि खे पाण खे अञा उन्हनि खे सुरक्षा प्रदान करणु ॾियणी घुरिजे ऐं अॼु पहिरियां खां घणो सुरक्षा जे हिसाब सही आहे सुठो आहे अञा उन्हनि खे सहकारु ॾियणो घुरिजे उन्हनि जे उन्हनि खे पाण खे सुरक्षा ॾियणी घुरिजे पढ़ाई लिखाईअ में उन्हनि खे पाण खे प्रोत्साहन ॾियणो घुरिजे ऐं महिलाऊं सभु कुझु पंहिंजी चुनौतियूं पूरी करे सघनि थियूं त इनकरे पंहिंजी बि जिमेदारी आहे की पाण महिलाउनि खे अॻियां वधायूं उन्हनि खे सहकारु ॾियूं